हमरा एहि प्रसङ्ग हमरासभके जमानामे कोनो ई नहि छलै जेकि यूट्यूब या किछु कोनो चैनल हमसभ तऽ लोकके देखि देखिके जे किछुमे पसन्द भेल से खाना पीना बनेलहुँ चरौड़ी बनेलहुँ अदौड़ी बनेलहुँ दनौड़ी बनेलहुँ खराब भेल फेर ठीक कएलहुँ एनाहि होइत गेलै हमरासभके जमानामे तऽ किछु छलैए नहि जे यूट्यूबसे कि किछु देखतिए लोकके देखि देखिके सिखलहुँ कि कोना भेल नहि भेल कोना करब नहि करब सबटा सिखलहुँ लोकेसँ रोटी बनेनाइ सबजी बनेनाइ खानामे बड़ी भात बनेनाइ सबकिछु लोकके देखलिए पूड़ी पकवान जे जे जेना बनाबै एनाहि बनबैत गेलहुँ आओर केओ कतहुसे नहि कोनो चैनल ने तैनल तऽ किछु छलैहे नहि जमानामे जे छलै से ओनाहि चलै छलै आओर एम्हर जे छै से रोटी बनेनाइ साउससँ सिखलहुँ माइसँ सिखलहुँ अड़ोसी पड़ोसीसँ देखलहुँ लोकसभके देखिए बनबैत तऽ सिखलहुँ सबकिछु घर गिरहस्थीके समान काज तऽ ओनाहिए सिखलहुँ ओना तऽ किछु होइते नहि छलै जे के ककरा सिखेतै नहि सिखेतै पहिने जमाना छलै किताबसे किछु देखिऔ अपन ओनाहि लोकके देखि देखिके लोक सबकिछु सिखै छलै रोटी बनेनाइ भात बनेनाइ साग सब्जी बनेनाइ पूड़ी पकवान जतेक साग सब्जी भेलनि जे होइ छै सबकिछु ओनहिए लोक बनेलक आओर तऽ किछु नहि आओर आगाँ कि करतै अहाँके हमरासभके जमानामे लोकेके देखि देखिके लोक काज करै छलै ई तऽ छलै नहि जे ककरो केओ सभके सभ देखलक अपन सिखलक लोकसभ सबकिछु जे किछु बनेलक सोइटर बुनलक जे किछु बनेलक सोइटर साल जकरा जखन बोन बनबऽ अएलै सेसब ओही ओनहिए बनेलक पाबनि तेहार जे कएलक सब लोकेके देखि देखिके लोक कएलक कोनो यूट्यूब केओ कोनो किछु नहि चैनल कतहु किछु नहि सिर्फ अपना अपन मरजीसे जे जकरा भेलै से कएलक देखलक देखि सुनिकऽ कएलक खाना बनेलक आर साग सब्जी रोटी तरुआ आओर होइ छै पिरुकिआ टिकरी जे किछु होइ छै आदि समान सबटा लोक अपने अपने बनेलक दोसर केओ अथी नहि कएलक

जेना जे भेलै से सब करिते रहल खाना देखिके अथी कएलक जे जे चाउर आटा गहूम पीसि जाँतमे कुटलक पिसलक से सब तऽ लोकके अपने अबै छलै ईसब सिखबे कएलक जाँत उक्खड़िमे चूड़ा कुटनाइ सम जाँतमे पिसनाइ ईसब तऽ घर अँगना नीपा पोती सबटा लोक करै छलै पहिने आब तऽ किछु नहि अबै छै आब तऽ किछु नहि जमाना छै सबटा पोछा पोछी लगै छै पहिने नीपा पोती होइ छलै गोबर करसी सब कएलक लोक आब तऽ से छै नहि आब तऽ जे छै से अपन अपन अथी छै हमरासभके जमानामे ईसब छलै नहि जे छलै से अपने आपके करू अँ बनाउ आओर खाउ धिओपुतोके ओनाहि राखलहुँ ओनाहि सिखेलहुँ सिखलक सभ धिओपुतोसभ आओर आओर जेकि खाना पिनाके जे समान होइ छै सामग्री बजारसँ लोक किनिके अनलक अपन चौक चौराहा सबसँ तऽ किनिके अनलक बनेलक आओर अथी कएलक जे आओर जे किछु भेलै से खाना पिना बने रोटी बनेलक आओर आटा सानलक जाँतमे पिसलक कुटलक गहूम कुटिके छाँटिके सबटा पिसेलक धानके कुटलक चूड़ा कुटलक पहिने तऽ लोक इएहसब करै छलै आओर कि करितै इएहसब करिते जाइ छलै आगाँ कि करितै रोटी बने रोटी बनेलक पूड़ी बनेलक पिरुकिआ बनेलक टिकरी बनेलक अनरसा बनेलक सबकिछु लोक बनबै सोनबै अपने बनबै छलै कोनो यूट्यूब सबकिछु नहि छलै सब सब एनाहिए एनाकऽ बनेलक बनबै छलै लोक आबो लोक तऽ एनाहि बनबै छै आओर कि करतै तहन तऽ एनाहि आब हमरासभके जमानामे तऽ इएहसब चलै छलैए आबके जमाना जे छै से ओहि जमाना नहि छलै पहिने आब जे आब आबेके जमाना ठीक छै आओर आओर कि कएल जे करितै लोक एनाहि कऽ कै कऽ कहुना कहुना कऽ अपन लोक दिन काटै छलै आब से नहि रोटी तोटी बनेनाइ सिखलक सबकिछु कएलक पहिने तऽ लोकके बिआह कै दै छलै तुरन्त अपन गेल घर अँगना दुअरा दुअरा दुआरि बस घर दुआरिसब नीपा पोती केनाइ सिखलक रोटी तोटी बनेनाइ सिखलक कनी छोटे छोटेमे तऽ लोक करिते छलै आओर कि करितै बहिनिओके सबकिछु होइ छलै खाना पीनासब बहिन सीखि लै छलै आब ने यूट्यूबके जमाना भेलै पहिने छलै नहि यूट्यूबके जमाना ताहि हेतु हमसभ एहिमे ठीक छिए सबकिछु बनबऽ अबै छलै कोना चरौड़ी बनेलहुँ तऽ गड़बड़ै गेल ओना रान्ह रान्हलहुँ तऽ